जी अपने बिहारक गप कहलियै तऽ जरूर हम एहि पर पाँच वाक्य इच्छा रखैत छी लेकिन बिहारके जे अनुभव अछि हमरा बहुत कम लेकिन मिथिलाके बहुत जादे अनुभव अछि एहिके बारेमे दू तीनटा चीज दू तीन चारिटा चीज आओर किछु जगह जे बहुत जानल मानल छै किछु जगह जे बहुत कम जानल मानल छै लेकिन मिथिलामे ओहि जगहके कि कहि कहि सकै छी अपने जे ओकरा बढ़ावा देबाक जरूरत छै तब मिथिला बहुत आगे जा सकैया हम जरूर वर्णन करब एहि चीजके आ सभसँ पहिले आइ कल्हि जे सभसँ जादे हाइ लाइटेड छै अपना एहिठाम मिथिला हाट जे अररिया सङ्ग्राम मे अछि मिथिला हाट अपने लोकनिक अन्दाजा नहि लागि सकै छियै कि एक जनवरी के कमसँ कम लाखो लोक के भीड़ छलै ओतऽ तइयो ओकर जे छमता छै मुश्किलसँ तीन सँ चारि हजार आदमी के छै मिथिला मे एकटा एहेन गन्तब्य स्थान जे घुमबाक लेल काफी नीक छै आओर ओतऽ लोक सभ पहुँच कऽ अपन अनुभव दऽ रहल छथि जे एते बढ़िऑं ओतुका अनुभव छै मत पुछू हम बात करै छी जनक नन्दनी जानकी जी के जन्मस्थली एते नीक जगह मिथिला मे जे कि कहि सकै छी कि हम अहाँ मतलब नजर अन्दाज कऽ दै छियै ओहि जगहके आइ बहुत जादे मे महिमा मण्डन भऽ रहल छै अयोध्याके लेकिन ओकरे अलग सँ ओकरे अगर अपोजिट बात करी हम तऽ जनक जे जनक नन्दनी जानकी जी के जे जन्मस्थली छै ओ लोगके कि कहै छै आस्था के अनुसार लोगके आस्था जे कहि सकै छियै अपने नेपालके किछु अंश नेपालके किछु अंश जे सीतामढ़ी मे पड़ै छथि सीतामढ़ी सँ नजदीक नेपाल मे पड़ै छथि घुमबाक एते नीक आस्था के एते नीक जगह छै जे पूरा मिथिला सँ जुड़ल जगह पूरा मिथिला ओतऽ घुमै लए जाइ छथि लेकिन जेकरा ई बढ़ावा देबाक जरूरत छै तऽ ओ बहुत जादे जरूरी छै कि मिथिला के लोक ओतऽ घुमै लए जाइ बढ़ावा दी आओर बहुत नीक जगह छै ओहिके आगू अगर हम बात करब तऽ सिमरिया घाट एकदम पवित्र स्थल जगह पवित्र जगह एते पवित्र जगह जतऽ सँ गङ्गा स्वयं गङ्गा ओतऽ सँ निकलै छथि आओर ओतुका पानि ओतुका स्नान ओतऽ जा कऽ पूरा मिथिलावासी धन्य भऽ जाइ छथि पूरा मिथिलावासी पवित्र भऽ जाइत छथि आओर एहि तरह के बहुत एहेन जगह छै जे मिथिलामे हर गाम मे किछु एहेन जगह छै मिथिलाके राजधानी कहै जाइ बला दरभंगा दरभंगा के नरगोना प्लेसके बात करी चाहे दरभंगाके अऽ मनोकामना मन्दिरके बात करी श्यामा माइ मन्दिरके बात करी एहन तरहके आओर लाल दरभंगाके लाल किलाके बात करी बहुत एहन जगह छै मिथिलामे जे बढ़ावा देबाक आवश्यकता छै आओर मिथिलामे एगो बहुत बड़ा घुमै के स्थल भऽ सकैया किछु जगह तऽ वाकइ छै लेकिन किछु जगह आओर करबाक जरूरत छै जे बहुत आगू जा सकैया आओर लोक कऽ घुमै कऽ लेल बहुत नीक जगह भऽ सकैए